ہیلو رومانا ہوٹل کی مینیجر ہے یہ اِس سے پہلے میں بریانی منگائی تھی چکن بریانی پھر سے میرے کو آرڈر کرنے کا تھا دس پلیٹ اُس میں مصالحہ کم تھا ذرا مصالحہ زیادہ ہونا اچّھا اور سویٹ ڈش میں کیا ہے آپ کے پاس سویٹ ڈش مٹھائی مٹھائی نہیں میٹھے میں اچّھا اچّھا انجیر کا اور کدو کی کھیر ہونا اس کے ساتھ دس پلیٹ چکن بریانی فنکشن ہے دعوت ہے ہونا ہے اس کے لیے ہانڈی وغیرہ بھی ملتی کیا آپ کے پاس اچّھا ہاں تو ہانڈی بھیج دیجیے اس کے ساتھ میٹھا انجیر انجیر کا میٹھا اور کھیر دو ہانڈی چاہیے کتنا ہوگا ایک ہانڈی کا کتنے پیسے ہوں گے ایک ہانڈی کے اچّھا اچّھا ٹھیک ہے میرے کو کتنے لوگ کھا سکتے اس میں اچھا چار آدمی کے چھ وہ بڑھ کے ہونا میرے کو ایسا تین ہزار کی پانچ ہزار کی رہتی نے وہ پچاس تیس لوگوں کھاتے دیکھو وہ ہونا اچھا وہ ہونا وہ بھی ہے اویل ایبل ہوں ٹھیک ہے بھئی صاحب وہ دو ہانڈی ہونا ہے دو دن کے بعد ہونا ہے اس دو دن کے بعد ہاں آپ کو پیمنٹ کر دیتی ہوں میں آپ ٹائم پہ بھیج دیجیے ٹھیک ہے اچّھی ہے

اچّھی بات ہے یہی نمبر ہے آپ کا اس پہ ڈال دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللّہ حافظ